مشرقی دہلی ضلع ثقافتی لحاظ سے ایک امیر اور متنوع علاقہ ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں مختلف اہم ثقافتی تہوار منائے جاتے ہیں جو مقامی روایات اور عقائد کی عکاسی کرتے ہیں ان میں سے کچھ بڑے تہوار یہ ہیں جن کو میں بتانے جا رہا ہوں جیسے چھٹھ پوجا سورج دیوتا کے لیے وقف ایک مقبول تہوار ہے جو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہیں اسی طرح دیوالی روشنیوں کا تہوار بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے جو اندھیرے پر روشنی کی فتح کی علامت ہیں اسی طرح نوراتری اور درگا پوجا بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائے جانے والے یہ تیوہار ہیں ہولی رنگوں کا تہوار متحرک رنگوں اور خوشیوں کے ساتھ منایا جاتا ہے جو بہار کی آمد اور نئی شروعات کی علامت ہوتی ہے اسی طرح اس اس ضلعے کے اندر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا تہوار جو دو بڑے اسلامی تہوار ہیں وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائے جاتے ہیں جو کمیونٹی کے ایمان ہمدردی اور سخاوت کی عکاسی کرتے ہیں اسی طرح محرم یہاں منایا جاتا ہے امام حسین کی شہادت کی یاد میں ایک اہم اسلامی تہوار ہے جو کمیونٹی کے ایمان اور یکجہتی کی عکاسی کرتا ہے اس طرح مشرقی دہلی ضلع میں یہ تیوہار نہ صرف مقامی روایات اور عقائد کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ کمیونٹی بانڈس اور سماجی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کے لیے بھی اچھی مثالیں ہیں ثقافتی ورثے کو محفوظ کرتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو منتقل کرتے ہیں اور ثقافتی تبادلے اور افہام و تفہیم کے لیے ایک پلیٹفام مہیا کرتے ہیں کمیونٹی کی لچک موافقت اور تخلیقی صلاحیتوں کی عکاسی کرتے ہیں خطے کے تنوع اور جامعیت کا جشن مناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں ان تہواروں کو منانے سے مشرقی دہلی ضلع کے لوگ ان تہواروں کو منانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی خوشیوں اور روایات کو بانٹتے ہیں اور اپنی ثقافتی شناخت کو تقویت پہنچاتے ہیں